कालूच हांवें एक वॉशिंग मॅशीन हाडिल्लें आनी त्या वॉशिंग मॅशीनाचें सांगपाचें म्हणल्यार ताचो कलर जो आसा तो सामको डल आनी कलरूच फक्त कलराचेर वचपाचें म्हणल्यार विचार केलो जाल्यार चुकता कारण वॉशिंग मॅशीन जेन्ना वापरलें तेन्ना कळ्ळें की ताचो भितरल्यान मोटर जो आसा तो सारको काम करना कपडे धुवन जाले उपरांत कपडे सुकोवपाचे आसतात पयलीं म्हाका सांगलें ऑटॉमेटीक वॉशिंग मॅशीन म्हूण बट ताचो सॅन्सरूच काम करना उदक तशें उरता ड्रॅन जायना उदक साबण वापरलो साबणाचें साबण वापरलो तरीय कपडे निवळ जायनात कसले कसले तरेचे साबण वापरले तरी कपडे निवळ जायनात आनी तातूंत चिकल भरता तो सारको वचना आनी एकदां कपडे धुले उपरांत तो चिकल जो उदका बरोबर ड्रॅन जावन भायर वचपाचो तो पुराय शेळो भितर मांडून उरता सो एक वेगळेंच तरेचें म्हाका हें हितूंतल्यान एक्सपिरियंस मेळ्ळां आनी दुसरें म्हणल्यार वॉशिंग मॅशीन आमी जेन्ना बाय करता पळय तेन्ना आमी खूब कितें सांगतात की तुका अशे तूं टायम सेव जातलो तुका टॅनशन ना एक फावटी कपडे घाल डायरेक्ट कपडे ड्राय जावन मेळटले आनी जेन्ना प्रोडक्ट घरा व्हेलो आनी जेन्ना यूज करपाक एकच्यूल यूज करपाक लागलो तेन्ना कळ्ळें की खूब डिफरंस आसा थंय तेन्ना तांचो प्रोडक्ट खपपाक जाय म्हूण ते सामकें तुका पोशेतात आनी बारगेन करतात घे घे ना ना तरेच्यो स्कीम्स सांगतात ऑफर्स दितात पूण कांयच फायदो ना हो जो प्रोडक्ट जो आसा तो सामको सगळ्यांत पाड प्रोडक्ट जो आसा तो म्हाका मेळ्ळा आनी सांगपाचें म्हणल्यार जर हो प्रोडक्ट जर कोणूय घेता आसत तर तो घेवचो न्हय कारण ह्या प्रोडक्टांतल्यान कांय ना फक्त पयशेच वेस्ट जावपाचे कपडे धुवचे ना कपडे धुवप हातूंतल्यान कमी जाता आनी एक भकवास ब्रॅंड भकवास ब्रॅंडूच म्हणटलो हांव कारण एक वायट एक्सपिरियंस म्हाका ह्या म्हाका पळय जेन्ना हांव घरा घेवन आयलो एक दीस बरें चल्लें दुसरे दीसा सावन जो आवाज येवपाक लागलो सामको वर्स्ट घरा कडल्यांचो बोवाळ मागीर कित्याक हाडलां कांय म्हणून तें पयशे वेस्ट प्लीज तुमीय कोणूय जर ह्या तरेच्या ब्रॅंडाचेर जर वॉशिंग मॅशीन घेता आसत जाल्यार तुमी घेवचें न्हय ही एकूच रिक्वेस्ट तुमचे लागीं